हां जी हां आर ई आई अचु अचु हा हां अचु

तव्हांजो नालो छा आहे रेशमा तुंहिंजा कहिड़ा फेवरेट तुंहिंजा फेवरेट सबजेक्ट कहिड़ा आहिनि के के कहिड़ा वणन्दा अथई तोखे कहिड़े में इंट्रेस्ट अथई तुंहिंजा ऐं हाणे जंहिंमें ई उहोई सबजेक्ट उनमें उनमें घणियूं मार्कूं आहिनि नाइन्टी सिक्स छहानवे मार्कूं खंयू अथव हुनमें अच्छा ॿियो कहिड़ो हिनखां पोइ तव्हां खे कहिड़ो फेवरेट सब्जेक्ट आहे मां जेको वणे तव्हांखे अच्छा सिन्धी जंहिं सभिनि जा नाला ॿुधाए हा ॿियो केरु अच्छा ठीकु आहे हां हूं ॿियो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो इंग्लिश में कीअं आहे आहे घणियूं मार्कूं खंयू आहिनि घणियूं मार्क्स सेवेन्टी अच्छा अठहतरि खंयू अथव त उते तव्हांखे रुल्स रेग्यूलेशन जो जेको आहे असांजा जेके नियम आहिनि उहे थोरा ॾुखिया आहिनि उन्हनि खे माना फॉलो करे सघियो त एडमिशन जे लाइ सोचो असांजे टाईम टेबल में सुबुह जो अचण में असाइन्मेन्ट में प्रोजेक्ट्स में सभ में असांजा जेके रुल्स आहिनि उहे ॾुखिया आहिनि त पहिरियां पाण खे इहो तयारु करे त भई तूं हिननि सभिनी सां पाण खे समझौतो करे सघंदीअं त एडमिशन लाइ सोच हां पर इहो नेम माना इहो मुख्य ॻाल्हि ध्यान में रखिणी आहे त हर कमु जेको आहे उहो टाईम ते करिणो आहे या जेके एटिकेट्स थींदा आहिनि एटिकेट्स थींदा आहिनि टीचर्स जो व वेल्यू छा आहे टीचर जी वैल्यू ऐं कॉलेज जा कहिड़ा नार्म्स आहिनि रुल्स आहिनि उन उहे सभु सभु सभु राज़ी आही ऐं पढ़ पढ़िया अथई माना असांखे असांखे कॉलेज जे बारे में पूरी जानकारी तव्हांखे आहे हां उनजे बावजूद तव्हां वठिणु चाहियो था एडमिशन ठीकु आहे तव्हांखे ॿुधायो वेन्दो पोइ